जोंनि गामियाव बिजाब बाख्रि दङ बे बिजाब बाख्रिनिफ्राय आं फरायनाय बिजाबफोरनि गेजेराव आङो सुंद सल' एबा सल'माफोरखौ फरायनो बांसिन मोजां मोनो बेफोरनि गेजेराव आङो आबारि सुंद' सल'खौ फरायनानै बांसिन मोजां मोनदों आरो बियो बर'नि गिबिसिन सुंद' सल'बो बेयावहाय बे बिजाबाव बर' समाजनि माखासे सावगारिफोरा बेरखांदों जेरै बर' समाजाव सासे आइजोखौ माबायदि नोजोरजों नायो बेफोर सावगारिफोरा बेरखांदों एबा बर' समाजनि आइजोफोरा हाबा जानो थाखाय माबायदि रोंखा राखा जानांगौमोन बेफोर माखासे सावगारिफोरा बेरखांदों बे सुंद' सल'आव आबारिया लेंग्रिमोन लेंग्रिमोनबाबो बियो एसेबां लेंग्रि नङामोन उन्दैयाव बिनि आयथिङाव गाराय जानायनि थाखाय बियो इसे नोरजिया जाना थादोंमोन बियो लेंग्रिबाबो बिनि खामानि मावनायाव बिखौ जेबो बादा होआमोन बियो दानो लुनो न'खरनि गासै खामानिखौनो मावनो हाजोबोमोन बियो गामिनि बिथोरावनो दानाय लुनायाव बयनिसायबो रोंखा राखासिनमोन जेराव लेंग्रिनि थाखाय बिखौ सासे नोरजिया गावखौनो फोसाबनो लानो हायै हौवानो हाबा हरनो नायगिरदोंमोन जेराव आबारिया बेखौ मोनथिनानै गोसोआ दुखु मोन्नानै हाबा जाया होन्ना अजद होनानै हाबाखौ केनसेल खालामदोंमोन गोदोनि समाव जेरै हिनजाव नायनो थांबाथाय उखुमाव आसान संख' थेबनानै गारबोनाय बायदि नेमखान्थिफोर दंमोन जुदि हाबाया जायाबाथाय बे हाबाखौ स्नि साननि उनाव फिरायनानै हरफिननांगौमोन जेराव आबारियाबो हाबा जाया होन्ना आसानखौ फिरायनानै हरफिनदोंमोन जेराव समाजनि माखासे सुबुंफोरा बिखौ गाज्रि नोजोरजों नायदोंमोन बेजों लोगोसे न'खरनि माखासे सुबुंफोरखौबो गाज्रि नोजोरै नायदोंमोन मानोना गोदोनि समाव न'खरनियाव सोरबाफोर बुरि होनानै दोनोब्ला बेखौ मोजां नोजोरजों नायनाय जायामोन गोदोनि समाव हाबा जानो थाखाय संनो खावनो दानो लुनो गासैयावबो आखा फाखा जानांगौमोन बेफोर माखासे सावगारिफोरखौ बेयाव बेरखांनाय नुनो मोनदों जेराव गामिनि मानसिफोरा आबारिखौ गाज्रि गाज्रि रावै रायदोंमोन जेराव न'खरनि मानसिफोरखौ जायनि जाहोनाव न'खरनिया मानसिफोरा बिखौ न'आव थांना रायहैदोंमोन बिखौ थैनोबो होदोंमोन जेराव आबारिया दुखु दाहा मोन्नानै दैयाव बाज्रुमनानै थैनो नागिरदोंमोन गोदोनि समाव न'खराव बिब' बिनानाव बुरजा थायोब्ला गिबियै गेदेरसिनखौ हाबा हरखांनायनि उनावसो उन्दैफोरखौ हाबा हरनाय जायोमोन बेफोर सावगारिफोरा बे आबारि सुंद' सल'आव बेरखांनाय जादों जेराव आबारिया राहा गैथारैनि गावखौ फसायखुमाना थानाय सेंग्रानियाव खारसनहैनो गोनां जादोंमोन गोदोनि समाव जोंनि बर'फोरनियाव खारस'ननाय दोनखारनाय बायदि आखुथाइफोरबो दंमोन बेफोर सावगारिफोरा बे सल'आव रोखायै बेरखांदों बे सल'खौ आं फरायनानै आरो थाबावगौबा सानदोंमोन सुंद' सल'नि आखुथाइआनो बेनोखा आङो बे सल'खौ फरायनानै मोजाङानो मोनदोंमोन